अ अ खोनादों आयौ अबेयावसै आयौ सोर सोर

मोनालायबायसं एसे दहायनिफाय खोन्थानायबा थांगौमोन फैसायानो गैया बेसेबां ए जागोन दे जाहोनांगोन हाय आरो अ दे जागोन अ

अ फन खालामफिन आरो लांफै जायो जायो अ जागोन दे खिमालाय फुरा जानानै गोरा दा ए थिलेबनालाय मा बायदि औ नायबा नुसिगोन

अ थांगोन दे औ दे उम